एकटीह ॿारहं ॿ हज़ार टेवीह हिकु हिकु ॿ हज़ार चोवीह हिकु ॿ ॿ हज़ार चोवीह हिकु टे ॿ हज़ार चोवीह हिकु चार ॿ हज़ार चोवीह